होशंगाबाद जिले में शिक्षा रोज़गार इनके नेतृत्व के मामले में युवाओं के सामने चुनौतियाँ तो हैं और उनके सामने अवसर भी है जैसे कौशल निर्माण इसके लिए एन जी ओ जैसे कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसमें व्यक्तियों को युवाओं के लिए सिलाई कढ़ाई बुनाई इससे जुड़े हुए कई कार्य किए जा रहे हैं और जिसमें युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा साथ ही वो कुछ सीखेंगे भी युवा विकास के लिए अन्य कार्य किए जा रहे हैं और जिसमें उद्दमिता बढ़ रही है लोगों के प्रति रुझान भी बढ़ रहा है युवा विकास की ओर बढ़ रहे हैं और वर्तमान समय में रोज़गार के उनके लिए नए अवसर भी मिल रहे हैं कई प्रकार के छोटे छोटे से कारखाने भी खुलाए जा रहे हैं जिनके कारण युवाओं के लिए कई प्रकार के रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं कौशल निर्माण विकास में वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में रोज़गार के लिए निर्माण जो हो रहा है वो काफ़ी हद तक सुविधाजनक हो रहा है और इसके कारण से जो व्यक्ति घर के बाहर नहीं निकल सकता जो युवा घर के बाहर नहीं निकल सकते जो स्त्री जाती ओती है वो घर के बाहर नहीं निकल सकती वो घर में ही रोज़गार सम्पन्न करती हैं और इस तरह से उनके लिए रोज़गार के साधन जुटाए जा रहे हैं